हेलो हेलो हाँ जी भैया जी चीलौजी से बात कर रहे हैं क्या ये मेंने कुछ औडर करना था आपके यहाँ अभी क्या क्या एभलेबल है

अच्छा कोल्ड कौफ़ी उसका मतलब वो क्या है रेट वग़ैरह क्या है कोल्ड कौफ़ी वग़ैरह इनका सेवन्टीस सत्तर और कुल्हड़ चाय तीस की तो ये बताओ यदि मैं अगर औडर करूँ अभी अगर मैं अभी गांधीनगर से बात कर रहा हूँ अगर आप जैसे मैं औडर करूँ तो आप कितने देर में यहाँ भिजवा देंगी आप अभी कहाँ पर हैं मोरार से पाँच मिनट में तो नहीं आ पाएगा गांधीनगर तक भैया अच्छा तो आप एक काम करो तो आप एक काम करना कि दो कोल्ड कौफ़ी और तीन कुल्हड़ चाय ये आप हम को भी भिजवा दीजिए आप हम को अभी है ना जो पेमेंट होगी वो अब मैं आपको डिलेभरी के बाद दूँगा कैश पेमेंट हाँ कैश औन डिलेभरी

चलिए ठीक है ओके थैंक यू जी थर्टी सेवन न्यू खेड़ापति कौलोनी

संतोष उर्फ़ मंजु के नाम से जी भैया